पानी में तेराकी करना हमारे जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है तैराकी शरीर के लिए एक व्यायाम की तरह है जो हमारे लिए फ़ायदे साबित होता है यह हमारे सांस में नियंत्रण करता है क्योंकि हम निरंतर जितनी देर तक तैराकी करते हैं उतनी ही देर तक हमें सांस पर नियंत्रण करना पड़ता है जोकि बहुत ही फ़ायदेमंद एवं ज़रूरी है एवं स्वास्थ एवं तंदरुस्ती के लिए बहुत ही लाभदायक है इससे हमारे हृदय के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है एवम ऑक्सीजन रोकने में एवम सांस के नियंत्रण में भी बहुत लाभकारी होती है जो हमारे जीवन को बढ़ाने एवं शारीरिक एवं मानसिक एवम मस्तिष्क के लिए बहुत ही कारगर उपाय साबित हो सकती है